हय बार्देस जिल्यांत म्हणजे बार्देस तालुक्यांत ह्यो काही धार्मीक संस्था आसात वा काही कमॅंटी ऑरर्गनायसेशन समूदाय संघटना म्हणटा तशें आसा जश्यो जिवन आनंद जी रस्त्या वयल्या जे आमी ज्याका भिकारी अश्या शब्दान जे वर्णीतात अश्या थंयच्या लोकांक जांकां आधार नासता निराधार जे लोक आसतात अश्यांक एकत्र करप तांच्या काहीं दैनंदीन गरज्यो तांच्यो पुऱ्यो करप महिला आसता महिलाश्रम आसा तसो एक आसगांव त्या महिलाश्रमान महिलांक निराधार महिलांक हो आधार थंय दिवप तांचे जिवनमान हे वेवस्थीत पुन्हा एकदा करप अश्यो तरेच्यो थंय उपक्रम जातात तशेंच आसगांव एक इशप्रेम निकेतन अशें एक संस्था आसा ज्या संस्थेन वृद्धांचो जी मिशनरी हातूतल्यान चलता तरी सुद्दां ती वृद्धांक काही आदार दिवचो जांकां घरांत पसून जे परस गेल्यात निराधार जे वृद्ध जाले अश्यांका आदार दिवचो अश्या पध्दतीन चलता हाचो परिणाम किते घडटा तर परिणाम म्हणजे तो समाजान एक दृश्टीकोण असो जाता की बरोय जाता परिणाम वायटूय जाता परिणाम वायट परिणाम कितें तर घरच्यांक हे आपले जवाबदारिचे जाणीव ही कशी जायना ते कोण ते सांबाळपी आसा न्ही मागीर घरचे जाणटेल्या मनशाक भायर उडोवन कांय फरक पडचो ना अशी कदाचीत भावना ही एकादे वेळ जावंक शकता एकाद्री भावना किंवा हे अशे चलल्लेले काम पळोवन बाकीच्यांकूय प्रेरणा मेळूंक शकता की हां समाजाक आपली समाजीक जवाबदारी आसा बाबा अश्या आनी आता तर बरेश्शे लोक अशे सामाजीक कार्याक स्वताक जोडून घेतात आपली सोशियल कॉरर्पोरेट रिसपोंनसीबीलीटी अशे जे सी एस आर अशे जे कंपन्यांक लागता पळय त्यात पध्तीन स्वताची सुद्दां आपली जवाबदारी सामूदायीक असे म्हणून हे आतां बरें परिणाम हो घडिल्लो दिसून येता